नमस्कार मैं प्रकाश वेड़ा हमारे क्षेत्र में क्लास टेन्थ के बाद में बच्चों की ये चॉइस रहती है कि एक तो टेन्थ के बाद में अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है हुचके उसके अच्छे माक्स आते हैं

तो उन चीज़ों को लेकर जुट जाता है कहीं बच्चों की चॉइस रहती है कि मैं ये चीज़ें ना करके मैं ट्वेल्थ में साइंस लूँ साइंस में साइंस मैथ गई कॉमर्स हो गई बायो हो गई आर्ट हो गई ये अलग अलग चीज़ें बच्चे कन्सीव करते हैं जैसे आज की जनरेसन में देखा जाए तो बच्चे नाइन्टी प्लस या नाइन्टी से अबोव हैं तो अलग अलग डॉक्टर की नर्सिंग की तैयारी करते हैं या आई आई टी जेई नीट की तैयारी करते हैं कई एन डी ए की तैयारी करते हैं तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शिक्षा का परभाव रहता है तो ये चीज़ें बाक़ी है और यही है